کھیلوں میں کامیابی اس طریقے سے مل سکتی ہے کہ سب سے پہلے تو سرکار کو توجہ دینی پڑے گی اس چیز کے اوپر کہ جگہ جگہ ہر شہر میں اور کہیں کہیں دیہات گاؤں میں بھی اسٹیڈیم بنائے جائیں اس کھیل کے جس کھیل میں ہم دلچسپی رکھ رہے ہیں اور پھر اس کے سنٹر بھی لگائے جائیں جہاں پہ اس کی پریکٹس کی جائے اور اسکول وغیرہ میں بھی اس کی کچھ وقت نکال کر پریکٹس کرائی جائے جب ہم مہینے دو مہینے یا سال بھر اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے تو کامیابی کی طرف ہمارے قدم برھتے رہیں گے اور ہم ایک عظیم کھلاڑی بن جائیں گے اس کھیل کے جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں